खोनाफेरबाय मेथाइ खोनाफेरदों बिग्राय ब्रह्मनि खननाय बिथांनि मेथाइ खननायनि टिउन आरो टाइमिं बिनि गेजेराव रोंगौथिखौ नुनो मोन्दों मानोना बिथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सासे देंखोगिरि जानो हादों बेखौ खोनानाय खोनानाय आरो खोनासंनायनि गेजेरजों मोन्दांनो हादों मेथाइ खननायखौ टाइमिं स्केल टिउन बेनि गेजेरजों फारागथिखौ बा रोंनाय रोङैखौ मोन्दांनो हायो मानोना मेथाइ खननायनि माखासे सुरा समजों समा आरो टिउनजों गोरोबनांगौ जायो अब्लासो सासे राफोद मेथाइ खनग्रा होननानै मोन्दांथिनो हायो बेयाव आं बेखौ रोखायै फोरमायनो हायो जे सासे मेथाइ खनग्रानि सुर टिउन आरो स्केल बिनि गेजेरावनो जुदि सम गोरोबलायनाय जुदि थायाब्ला सासे राफोद मेथाइ खनगिरि होननानै जों बेयाव गनायनो हाया मानोना मिन्थिगौ जे बिथाङा नांगौ रोखोमै रोजाबगिरि जानो हायाखै दिनैनि दिनाव आं खोनासंनो लुगैयो जे सासे गोरों मेथाइ खनग्रा जेरै बर'नि गेजेराव सुलेखा गौथम जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि मानसम बिथांमोनखौ मानोना बिथांमोननि स्टुडिय'आव खननाय आरो लाइभ खननायनि गेजेराव फारागथिया मा बेखौ नायनो थाखाय बा मिन्थिनो थाखाय आं बिथांमोननि खननायखौ लाइभआव नायनो थाखाय हास्थायो मानोना स्टुडिय'आव खननाया रिप्ले खालाम खालाम खननो हायो टाइमिं टिउन आरो स्केल बेखौ दिनैनि मुगायाव कम्पिउटारनि जाय बानायनाय अडिय' खालामनो हायो बेनिखायनो आं सानो बिथांमोननि रोजाबनायखौ लाइभआव टाइमिं स्केल टिउन गोरोबदों ना गोरोबाखै बेखौ खननो थाखाय आं नायनो लुबैयो